हँ बोलऽ जमीन तऽ जमीन तऽ जे हेतऽ जमीन तऽ जे हेतऽ जमीन तऽ महगा मिलै छै महँगा लेबऽ बोलऽ देहात देहात आओर तऽ देहात आओर शहरमे तऽ एके रेट चलै छै हौ लए लऽ पड़ैए पड़तऽ महँगा आर लेबऽ तऽ की करबह महँगा जे महँगाके जुग छै तऽ महँगा लए लऽ पड़तऽ कम जुगाड़ हेतै तऽ कम भए जेतै लए लऽ पड़तै अच्छा लेबहऽ तऽ मने कम बेस भइए जेतै जमीन तऽ महँगा रेटमे चलै छै जमीन रेट ई छै तऽ की करबह बजारमे जेबहऽ मकान मिलै छै पनोरमा सिटीमे लए लऽ पनोरमा सिटीमे हर जगह तऽ वही रेट चलै छै सबहक दिक्कते चलै छै दिक्कते चलै छै ठीके छै कम बेस तऽ पनोरमा सिटीसँ पता लगेबै कि की छै ठीक छै ठीक छै ठीके छै ठीक छै ठीक छै ठीके छै